گڈ ایوننگ جی ہاں قاسمی ٹور اینڈ ٹری ول سے بات کررہا ہوں بتائیے جی میرا نام افضل ہے یس سر اچھا اوکے کب جانا ہے آپ کو اوکے کتنے دنوں کا ٹور ہوگا سر آپ کا ون ویک کا ہے سر اور کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس دس لوگ ہیں بائی ایئر جانا چاہیں گے بائی ٹرین جانا چاہیں گے اوکے تو میں چیک کرلیتا ہوں اپنے پاس کونسی بورڈنگ اویلبل ہے فلائٹ کون سی ہوگی اور جو وہاں کا روم وغیرہ ہوگا تو کیسے چاہیے ایئر کنڈیشن میں چاہیے نن ایئر کنڈیشن چاہیے سوری اوکے اوکے میں ابھی چیک کرلیتا ہوں اپنے پاس کیا اویلیبل ہیں اور وزٹنگ کا جو وہاں رہے گا کہ وہ آپ اپنے سے گھومیں گے یا پھر ہمارا ٹورسٹ آپ کے ساتھ رہے گا اس کا بھی وہ فائنل کردیں گے تو بہتر رہے گا اوکے اوکے تو میں ارینج کروا لوںگا ٹھیک ہے اب میں آپ کا نام جان سکتا ہوں اوکے اوکے ابواللیث جی میں ابھی چیک کرلیتا ہوں اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ کیا نام کہتے ہیں ریٹرننگ فلائٹ بھی ہوگی اوکے اوکے اوکے ٹھیک ہے سر آپ ایسا کیجیے کہ کل آپ آفس چلے آئیے وہاں وزٹ کرلیجیے یہاں دہلی ساؤتھ دہلی میں ہے اوکے میں لوکیشن سینڈ کردیتا ہوں اوکے سر تھینک یو ویری مچ